कोविड नाइंटीन महामारी से हमारे क्षेत्र में बहुत से घटनाएँ भी हुई साथ साथ घटना के साथ साथ हमारे देश में जैसे हमारे बच्चे हमारे गाँव के लोग लोग प्रदेश रहा करते थे आने जाने में कितनी बड़ी समस्या हुई वहाँ लोग घटना घटित होने लगे लोग भागने लगे वहाँ से और लोग भगाने भी लगे यहाँ से मत रहिए यहाँ खानेपीने का सामान नहीं दिया करते थे लोग वहाँ से भाग भाग करके पैदल चला करते थे साधन नहीं मिलता था उनके पास पैसा नहीं था तो पैदल यात्रा करते थे यात्रा करते करते किसी प्रकार से आते आते घर पहुँचते थे घर पहुँचने वाले पर घर से भी लोग बाहर रहने के लिए वह कहते छुवो नहीं छुआ छूत इतना दुष प्रभाव करने लगे लोग अपने ही बच्चों से अपने ही परिवार के लोग घृणा करने लगे कि नहीं छुओ मत ऐसे महामारी आ जाएगी हमारे गाँव में हमारे घर के परिवार और बीमार पड़ जाएँगे इस प्रकार से अपने ही गाँव के अपने ही घर के लोग अपने ही बच्चे के लिए अपने परिवार के लिए बहुत गलत असर डालने लगे इस प्रकार से देश प्रदेश में रहने वाले महामारी में कितनी बीमारी आ गई लोग कितने मर गए कितने लोग घर नहीं पहुँचे कितने लोग घर पहुँचने के बाद नाश्ता पानी भी नहीं घर वाले दिया करते थे कहते थे छुवो मत घर में हिलो मत बाहर रहो बाहर रहो चौदह दिन पंद्रह दिन के लिए कोविड नाइंटीन के लिए के बाहर एक डेरा डाल दिया करते थे किसी पेड़ के नीचे या कुटिया में या घर से दूर कुछ दूर पर रहा करते थे वहाँ जाकर के लोग किसी प्रकार से दूर से पानी दिया करते थे खाना दिया करते थे और बिस्तर उसे लंबे से फेंक दिया करते थे चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो लोग कितनी भी परेशानी झेलनी पड़ी लोगों को जैसे कोरोना महामारी पकड़ लिया तो बाहर ही रहने लगे कोई खेत में कोई पेड़ के नीचे कोई तालाब पर कोई कहाँ कुटिया डेरा डालकर के आपन पड़ा हुआ है और इस प्रकार से महामारी इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव डाल दिया कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत कम कर दिया बहुत से लोग इसमें खत्म हो गए और महामारी से इतने लोग की अपना घर द्वार देश प्रदेश छोड़कर के एक दूसरी जगह दूसरे जगह भाग गए कितने लोग अपनी जान को गवा दिए रास्ते में चलते चलते उनको पानी कोई नहीं दिया करते थे खाने पीने के लिए नहीं कुछ दिया करते थे जो समझदार आदमी थे वह कहीं कहीं जैसे लंगर चलता था पहले तो लंगर में कोई बिस्कुट दे दिया करते थे कोई पानी पीने के लिए दिए दे दिया करते थे कहीं कहीं सरकारी व्यवस्था थी तो लोग नाश्ता पानी कराने के लिए दूर से दे दिया करते थे कि भाई लीजिए समोसा है टिकिया है लाई चूड़ा है लोग दे दिया करते थे उसको खाकर के लोग अपना समय पास करते फिर कोई साधन नहीं मिलता फिर धीरे धीरे धीरे धीरे अपने घर की तरफ़ प्रस्थान किया करते हैं आते जाते घर पहुँचे पहुँचने के बाद घर वाले भी परेशान किया करते थे कितने लोग की ऐसी समस्या आ गई कि घर के लोग ही घर में ही अंदर नहीं हिलने दिए इसमें अंत में मारामारी की नौबत आ गई अंत में बगैर खाए पिए लोग कितने आदमी ऐसे हुए कि वह भूखों मर गए कोविड नाइन्टीन महामारी में किसी के पास पैसा नहीं कितनी चीज़ झेलनी पड़ी लोगों को यह यह एक हमेशा के लिए कहानी बन गई कि कोविड नाइनटीन महामारी ऐसा जिंदगी में कभी आए ना इस प्रकार से लोग बहुत परेशान रहे यह कोविड नाइनटीन महामारी से यात्रा की सुविधाएँ दिक्कत हो गई बस चलना बंद हो गया गाड़ी चलनी बंद हो गई यात्राएँ नहीं वह कर पाते थे और यात्री लोग भी परेशान थे और यहाँ चालक भी परेशान थे कि जब हमारे पास सवारी नहीं आएगी तो हम हमारा साधन कैसे चलेगा हमारा गुज़ारा भत्ता कैसे होगा इस प्रकार से यात्री भी परेशान और बस चालक भी परेशान मालिक भी परेशान सब एक तरफ़ से एक तरफ़ सब परेशान रहा करते थे कोविड नाइनटीन एक पुराने समय में जैसे हैजा प्लेग महामारी तावन आया करता था उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा यह महामारी तावन यह महा कोविड नाइन्टीन लेकर आया जिससे लोगों को बहुत बड़ा क्षति हुआ और हम तो चाहते है कि इस प्रकार यह कोविड नाइनटीन महामारी की तरह कोई भी बीमारी न आए इसके पहले वही हईजा तवान प्लेग महामारी यही आया करती थी जो लोग उस समय और नमक पानी और यही देसी दवा करके इस प्रकार से दवाई टाइम पास कर रहे थे आज के युग में कोविड नाइनटीन महामारी में कोई दवा देने के लिए भी तैयार नहीं थे डॉक्टर भी भाग जाया करते थे दवा नहीं मिला करती थी डॉक्टर परेशान रोगी भी परेशान रोगी को देखने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था समय भी है तो देख नहीं रहे हैं अपने जीवन को बचा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मुझे भी महामारी पकड़ ले कोविड नाइनटीन आ जाए हमारे पास में इस प्रकार से सब लोग परेशान रहा करते थे इस प्रकार से हम तो कहते हैं कि यह कोविड नाइनटीन महामारी ना किसी देश में आवे ना किसी क्षेत्र में आवे ना ब्लॉक में आवे ना गाँव में आवे इससे हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि ऐसा महामारी अपने